हलो हा हा हा हा हा अच्छा

हा त हिनजो रेट ऑफ इंट्र्स्ट घणो आहे मां साढी टे टका मूंखे त मूंखे त आइ सी आइ सी बैंक मां त घटि थो मिले आइ डी आइ डी बी आइ बैंक मां थो घटि थो मिले हुन मां होॾे हुननि मूंखे ॿ टका चयो आहे अच्छा ॿियो अच्छा ठीकु आहे अच्छा अच्छा त मूंखे पहिरींअ खां ॾहीं ताईं केॾीमहिल बि भरणी आहे हुनखे अच्छा हा ठीकु आहे ॾहींअ ताईं मां ॿ ॾही खां पहिरींअ ई भरींदुमि किश्त अच्छा ठीकु ठीकु आहे त हिन में माना ईअं साढी छह हज़ार भरींदुमि त हिनखां पोइ जेको कटिजंदो हुनजे मथां इंट्र्स्ट लॻंदो न

अच्छा अच्छा हा उहो उहो उहो उहो बराबरि आहे भाई उहो कंहिं महीने में कट थींदा त मूंखे ख़बर आहे भई न भरे सघंदुमि पर मां हर हर हिकु किश्त मां टाइम ते भरींदुमि पंहिंजी जेको बि हूंदो अच्छा हा अच्छा अच्छा अच्छा हा हा सिक्योरिटी माना भई माना पंहिंजे हिनजा जॻहि जा हा हा जॻहि जा पन्ना थो ॾियांव अच्छा हा हा ठीकु आहे त ॾहनि ॿारहनि ॾींहंनि ताईं पंद्रहंनि ॾींहंनि खां पोइ हा हा ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा धन्यवाद